हेलो हँ नमस्कार हँ छै ओसबकेँ ब्यवस्था तऽ एना ठीक छै आओर सब कहिऔ हँ टाइम पर फोर्मो आर अप्लाय भऽ जाइत छै आओर पढ़ाइओ लिखाइ ठीक होयत छै आओर सबसे बड़ा चीज छै महिला कॉलेजमे सुविधा आओर सुरक्षा दुन्नू ठीक छनि हँ पढ़ाइओ लिखाइ ठीक चलैत छै कहिऔ आओर सब नहि नहि एम्हर तऽ सब किछु ठीक छै पर छै की ओत्तऽकेँ कॉलेजकेँ नकल आर करैत रहलहुँ तऽ अगल बगल से आवाज सब आएल जादा ई सब लऽ कऽ कनी डिस्टोप भऽ जाइत छै लोक आओर तऽ सब किछु ठीक छै ओना आओर सब कहिऔ हँ की कहलियै हँ हँ आबैत छथिन टाइम टाइम पर करैत छथिन वगैरह जे खाएल तऽ ठीक रहैत छनि हूँ हूँ हँ इहए छी की कोनो बेर फॉर्म कनी लेटो भराएल बस इहए सब कनी ठीक नहि लागैत छै अब तक तऽ एना कॉलेजकेँ ब्यवथा सही छै महिलाकेँ लऽ कऽ कनी कोनो चीजमे लेट आर कऽ दै छथिन सर जी सब हूँ आओर सब कहिऔ उँ हँ देखबै अहाँ आर ध्यान देबै कऽ दिऔन जे ब्यवस्था सब नहि छलन्हि हँ से ठीक कऽ दिऔन ठीक छै तऽ आबैत छिअनि ठीक छनि धन्यवाद